मैं कुछ समय पहले बाज़ार से चार्जर लेके आई थी वो मेरे फोन को चार्ज करने के लिए काफ़ी अच्छा था वह मेरे लिए काफ़ी अच्छा समान साबित हुआ